जोंनि ओनसोलाव सुंग्रा हा फाननायाव थाखा दाम दम मिलायाबा दावराव दावसि जालायो जेनेबा बे सासे फिसाया हौवाया जेनेबा दस हाजारनि जासिबाय आरो सासे फंबाइ बिनि दुइसिना फंबाइआ बिदिनो बिस हाजारनि जासिबाय मा हा फानलायनाय जाखो बिदियावनो दावराव दावसि जायो दाम मिलाय लायैयावबो दावराव दावसि जायो आरो टाउन एरियाफ्रावथ' नोगोद दावराव दावसि जायो दामफोरनि थाखायनो हाखौ सोरनोबा जासिग्रोबाय हाखौ सोरनिफ्रायबा थाखा लाबोबाय आरो थाखा सोरनिखौबा होफैग्रोबाय बिनिफ्राय लानानै आरो दाना सासे मानसिनो फानफिनबाय आरो बिनिफ्राय थाखा लाबाय आरो बेयावनो नोगोद दाम होनलायबाय आरो बिनिफ्रायनो बिदिनो मोगा मोगि जालायो गावजों गावबो दाय जालायो हा फाननायाव आरो बे टाउन एरियाफ्रावथ' हाया नोगोद दाम जालायो दा बिनिफ्राय बे बेयाव सोंलायो ओमफ्राय आरो बिदियावनो दाम होननानै दाम माबायोबा दावराव दावसि जालायो आरो आंनो बे हाखौ नांगौ बे हाखौ एथ'नि हाबा नोंखौ दानो माबागोन होननानै ओरैनो बिदियावबो दाय जालाय लायो गावजों गावबो दाय जालायलायो बेयाव बुथारलायनाय मालायनाय जायो हा मोनैयावबो बायदिसिना जायो आरो हा फाननायावथ' गावजोंगावबो दावराव जालायो बे हाखौ सेनाय मानाय मानाय हा सेनाय हा फानलायनाय बिदा फंबाइ आरो दावराव दावसि जायो बायदिसिना रोखोमनि दावराव दावसिबो बुलाय बुसिबो जायो बे हा फाननो फाननायाव आरो हाखौ फाननायफ्राव फानथारनोबा मनदल नांगौ माबा नांगौ जायो आर गावबुरानि साइन नांगौ जायो आरो बै बायग्राफोरखौबो खेल लानांगौ माबायदि मानसि माबायदि जे आरो बिसोरबो सोरबा सोरबा जानला मोनला थायो थाखा होयै थायो मा होयै थायो बिसोरखौ खेल लाजोबनांगौ जायो हा फानग्राया मेरला रोखोमनि थायो मानसिफ्रा गावबागाव गावबागाव रोखोमनि थायो आरो सोरबा खमाव फानो सोरबा बारा फानो सोरबा खमथार फानो सोरबा नोगोर बुरजा फानो आरो बे टावनफ्राव हाफोराथ' नोगोर दाम जायो गामि एरियायाव बायोबा एसे खम जायो आरो ओमफ्राय बे लामा सेर सेरना नोगोद दाम जायो हाफ्रा दामखौनो सोंदावनो हाया नों बुरजा जाखायो आरो जानला मोनलायाव दावराव दावसिआथ' बारा जाया बे हा फाननायाव नों खेल लालायबानो दावराव दावसि जाया आरो ओमफ्राय बे माबायाव जायो आरो जेनेबा आंनो एथ'नि नांथारगौ आंनोबो एथ'नि नांगौ होननानैनो एसे सिनायलायनायबा सानैबो लोगोथार ओमफ्राय बेयाव बारा बैनोबा बिदि होदों आंनोबा होआखै होननानै बिदियावबो दावराव जालायो गाबागाव खेल खालाम लायबाबो दावराव जालायो बिदियावनो एना एनिबो जायो हा फाननायावबो ओमफ्राय दावराव दावसिबो जालायलायो बुलाय लायनायबो जायो जायो मिथिं खुंजा हरलायनाय जायो हा फाननायफ्रावबो आरो मालायनि हाखौबो सोरबा सोरबा बाहाग नाम गैयाबाबो माबानानै नख्लि डखुमेन्टस बानायनानैबो फाननो नागेरनाय हा थागु लायो